نہیں میں نے ابھی تک کوئی تہواری مذہبی مواقع کے لیے کوئی دیوتاؤں یا بتوں کی تصویر نہیں بنائی ہے نہ ہی میں نے ان کا کوئی اسکلپچر ابھی تک بنایا ہے میرے پاس ایسا کوئی ہنر ہے بھی نہیں اور میں نے یہ کام ابھی تک نہیں کیا ہے باقی میں فوٹوگرافی ان سب چیزوں کی کر لیتا ہوں جو میں نے کافی بار کیا ہے تو اس طریقے سے میں نے یہ سب نہیں کیا ہے ابھی